हमने में चित्र पूरा सब मनुष्य के ही बनाए थे बनाने के बाद उसमें फिर बताया गया था कहाँ पे कौन शरीर का किस अंग रहता है कहाँ पे कौन बड़ी के अंदर कौन कौन सा अंग रहता है मस्तिष्क में क्या सब रहता है क्या सब कहाँ पे इंसान के शरीर में रहता है उसके अंदर बताया जा दिखाया जाता है चित्र बनाने के बाद ही उसमें महसूस करते हैं और बताए जाते हैं और देख के ही समझते हैं कि कि इसके अंदर क्या क्या चीज मनुष्य के शरीर के के अंदर क्या क्या चीज है और कहाँ पे हाथ है कहाँ पे कलेजी है कहाँ पे गुर्दा है क्या सब है कहाँ से पे मस्तिष्क मस्तिष्क के अंदर क्या क्या चीज है मनुष्य के अंदर सब सभी का ही एक समान ही रहता है मनुष्य के ऊ सब बनाने के बाद ही ही दिखाए जाते हैं चंद्रयान चाँद पे गए थे उनका भी चित्र हमने बढ़िया से बनाए थे और बनाने के बाद ही ही पता लगा कि वो अपन बनाए और तब देखे कि वो चाँद पे ही गए थे इतना अछा लगा कि वो अपना चाँद पे ही गए थे गए थे और क्या क्या था और कितना आसानी से से या चाँद पे झर गए चाँदी में चाँद पे गए और देखे फूल का भी चित्र हमने बनाए थे हमने और देखे थे कितना बढ़िया से उसका चित्र बनाया बना बनाए बनाने में कितना टैम लगा क्या वाह कितना सुंदर लग बनने के बाद वो कितना सुंदर लगती है क्या क्या है कितना उनका उनका कितना पंख पत्ती होते है होती है किस तरह से कलर करने करते हैं तो दिखाई देता है उसमें किस तरह का कलर है कौन पंख कौन कौन फूल उस पर कौन सा कलर चढ़ता है और खिलते हैं खिलते हैं चाहे गुलाब का फूल बनाती बनाए तो उसमें लाल कलर दिए और देखे उनका ही कलर खिला बनिया लगा क्योंकि गुलाब ही का पंखुरी लाल ही रहता है रहता है है उनको देखने में ही अच्छा लगता है